السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیا میری بات لینڈ لائن اتھارٹی سے ہو رہی ہے

جی جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن چل نہیں رہا ہے بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے تو تھوڑا آپ دیکھ لیں گے کہ کیا پرابلم ہے

جی جی ہاں میں نے پیک بس ایک مہینے کی ایک تاریخ کو میں بھرواتی ہوں جی جی دقتیں کہاں سے آ رہی ہیں وہ تھوڑا دیکھ لیں نیٹ چل نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے

جی جی کیا آپ اپنی ٹیم کو کتے بجے بھیجیں گے جی

دو گھنٹے میں جی بہت بہت شکریہ لیکن چل کیوں نہیں رہا ہے نیٹ وہاں سے چیک کر لیں تھوڑا

جی بھیج دیں جی بہت بہت شکریہ آپ بھیج دیں اپنی ٹیم کو بہت بہت شکریہ